जोंनि गान्नाय जोंमनाय गोदोनिया सोलायलांनो हमजोब्बाय नाथाय होनबाबो जोंनि गान्नाय जोमनाया दासिमबो जोंनाव दंबाय थायो जोंनि गान्नाय जोमनाय जोंनि गोदोनिखौ जों बावनो हाया आरो दानि जुगाव जोंनि फिसा फिसौ गथ'फ्रा सोलाय जोब्बाय फिसा फिसा खान्दा खुन्दा अब्लाबो जोङो जोंनि गान्नाय जोमनायखौ जों बावनो हाया जोंनि गान्नाय जोमनाया जोंनाव दाबो दंबाय थायो आरो देनांसिमबाबो थाबाय थागोन जोंनि गान्नाय जोमनाया आरो गोदो गोदायबो बेबायदिनो खामोन दायै लुयै गानखायोमोन आरो गानबावगोन आरो थाबावगोन आरो सोलोंलांबावगोन दिनै फिसा फिसा गानदोंबाबो जोंहा जोंनि गान्नाय जोमनायखौ गोसोआव लाबाय थागोन आरो जोंनि न'वाव थाबाय थागोन आरो जों गानलांबाय थागोन आरो जोङो देखायबाय थागोन हाथाइ बाजारावबो जोङो बायबाय थागोन जेरावखि जाया जोंनि गान्नाय जोमनायखौ नुयोबानो जोङो बायनानैबो लाबोगोन दख'ना जोमग्रा गामसा बेफोरबायदिखौ जोङो जेरावनो नुयो जोंनि द'खाना होन्नानै जोंनि गान्नाय जोमनाय होननानै जों बायनानै लाबोगोन बा न'वावबो जोङो मावनानै दानानै लागोन फिसाफोरनोबो फिसाफोरखौबो जों फोरोंलांगोन बियो जोंनि गान्नाय जोमनाय जोंनि बर'निनो बियो जोंनि नियम बियो जोंनिनो जोंनि हारिनिनो ड्रेस बियो